जी हाँ हिंदी भाषा पर अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं का बहुत असर हुआ है जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें जब पेपर देने पेपर देना रहता है तो उसमें कुछ कुछ शब्द अंग्रेजी ऐसे रहते हैं जो हम समझते नहीं है तो उसमें क्या इंग्लिश के जो शब्द रहते हैं अंग्रेजी के जो शब्द वो समझते नहीं है तो इसलिए हिंदी भी क्वेश्चंस में जरूरी है हर प्रश्न में हर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए जिसमें जो पेपर देने वाला है वो अच्छे से सारी चीज़ें समझे दूसरी चीज ये कि जैसे हम अगर एक देश से दूसरी देश जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो जो एयर होस्टेस रहते हैं तो उनको हम जैसे कुछ बोलते तो वो भी ज़्यादा कर इंग्लिश में बात करते हैं तो जो इंसान है जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा है जिसको आप अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो उसको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती फिर वो शायद गलत डिसीजन डिसीजन ले ले गलत चीज पे ज़्यादा फोकस कर ले और फिर तीसरी चीज है जैसे हम कहीं घूमने वगैरह जाते तो वहाँ पे हर चीज़ लिखी रहती है जैसे अगर अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं हम तो वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में लिखी रहती है लेकिन जब घूमने जाते हैं जो लोग जैसे हम जैसे हिंदी बोलने वाले लोग जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी समझ में नहीं आती लोगों को इसलिए हिंदी का महत्व बढ़ाया बढ़ा देना चाहिए और सारी चीज़ों की इक्वली करके हिंदी को मैंडेटरी करना चाहिए भारत में